गांव ऐं शहर जे खेल में त जामु फ़र्क़ु आहे पंहिंजी मिटी जी जी जेका ख़ुशबू हूंदी आहे उहा गांव में ई मिलंदी आहे शहरनि में कोई मैदान ई न हूंदा आहिनि ना ई हुते कुझु मिटीअ जी ख़ुशबू मिलंदी आहे जा मिटीअ खां जुड़ंदो ई न आहे माण्हू गांव में छा आहे वॾा वॾा या नंढा नंढा किथे बि कोई बि जॻहि ते माण्हू ग्राउंड हूंदा आहिनि जेका जॻहि मैदान हूंदा आहिनि हुते माण्हू खेॾी थो सघे शहरनि में त स्पैशल ख़ासि जॻहियूं ते ई माण्हुनि खे वञी करे खेॾणो पवंदो आहे पंहिंजी सोसाइटी में जामु घटि शहरी ॿार खेॾे सघंदा आहिनि वध में वधि न साइकिलिंग करे वठंदा पर कुझु गेम्स खेॾणी हुजनि त उन्हनि खे उहे अहिड़े ख़ासि मैदाननि में वञिणो पवंदो आहे बाक़ी गांव में त भाई कोई बि गेम्स खेॾे था सघो जीअं हे कंचा खेॾो कबडी खेॾो खो खो माल धाड़ी हीउ कुझु बि खेॾे वठो और शहरनि में छा आहे की बास्केट बॉल क्रिकेट हेठि वॉलीबॉल फुटबॉल ईअं सभु खेॾण जे लाइ सभु शहरनि में ई वञिणो थींदो आहे हा टैबल टैनिस बि न शहरनि में ई खेॾी सघंदा आहिनि ऐं शुटिंग शुटिंग जे लाइ बि अहिड़ियूं जॻहियूं ते वञिणो पवंदो आहे तीरंदाज़ी हुजे या कोई बि हे भाई बॉल वारी गेम हुजे हे क्रिकेट हुजे कुझु बि हुजे उहो सभु शहरनि में में ईअं ॾिठो वञे त सुविधाऊं वधीक आहिनि पर जेका पहचान थींदी आहे ऐं उहा गांव में ई मिलंदी आहे हा शरीरु जेको ठहंदो आहे गांव में ई ठहंदो आहे इन करे शहरी ॿार ॿार बि अहिड़ा अहिड़ियूं जॻहियूं ॻोल्हींदा आहिनि जेका गांवनि जे पासे वञनि अॼुकल्ह अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि शहर खां माण्हू ॿार न ॿियनि शहरनि में खेॾण जे लाइ निकिरंदा आहिनि त उहो बि गांवनि में ई थींदो आहे खेल महाकुंभ या अहिड़ा घणा ई आहिनि ऐं प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जा जेका थींदा आहिनि उहो बि गांवनि में ई थींदा आहिनि उन्हनि में घणा ई शहरनि खां ॿार ईंदा आहिनि तंहिंजे करे गांवनि में खे वधीक हिन चांस गांवनि में ज्यादा चांस हूंदो आहे ऐं शहरनि में त पेड बि हूंदा पैसा ॾेई करे खेॾिबो आहे ऐं गांवनि में त फ्री में कोई बि खेॾे थो सघे की ईअं सभु शयूं आहिनि जेके जेके असांखे ऐं न हिननि गांव ऐं शहरी खेलनि खे मटे थी मटे थी ॿारनि खे